मोटिवेटेड रावपा लोकांली स्ट्रगल स्टोरीज वाचता जे तें जे स्ट्रगल घेतलो म्हण आतां तांकां सक्सेस मेळळे ते सांगता तसल्यो आनी फोकस रावपाक एक शांत वातावरण पयता आनी थंय वसोन बसोन बरयता रेगुलर बरयना पूण केन्ना कितें बरो टॉपीक मेळ्ळो जाल्यार तेजे बरयता आनी नॉर्मली कोंकणी लँंग्वेजीन बरयता नाजाल्यार मराठी